इधर इलाहाबाद में नहाने लगते हैं तो वह नहाने में हम जाना चाहते हैं हम जाएँ चाहते हैं इलाहाबाद नहाने लेकिन बहुत वहाँ भीड़ भाड़ वाला बहुत भीड़ रहा ला इतना भीड़ रहता कि समझ लो कि आदमी पर आदमी छिला जाते हैं और वहाँ नहाने की जगेह भी नहीं मिलते हैं लेकिन फिर भी सब नहा नहा कर लौटे हैं नहाए हैं वहाँ ऋषि मुनि और जा जोगी फकीर सब वहाँ सब मार साधु संतार सब वहाँ मिलते हैं सब आप ही लोग का दर्शन करने लगते हैं और यह मेला दिसम्बर में लगता है लगता है लगता है दिसम्बर में लेकिन हर नहाने के वहाँ जाते हैं जाते हैं वहाँ से नहा नहा कर हम लोग घर से कम से कम दस बारह आठ महिला जाती हैं तो एक ही गाड़ी करते हैं गाड़ी में बैठ करके सब गावत नाचत बजावत जाते हैं वहाँ रात रहने से भजन भाव मज़े के वहाँ कीर्तन करे ने से बीत जाए रात आ बारह बजे रात से नहाने चालू हो जाते हैं गंगा जी में गंगा जी में इलाहाबाद में नहा नहा कर दर्शन करने दर्शन कर लो के कर करके हमने निकसे निकसे कहियो कि भाइयों सब महिला लोग कहते हैं कि चलो नाश्ते कर लेने रा नाश्ता करने से गाड़ी छुटी नहीं गाड़ी पर बैठ कर अपन सब कोई नाश्ता कर लो सब कोई नाश्ता करने से अपना गाड़ी पर बैठे अपने घर के सामने घर सब कोई पहुँच ही आया और एक जगह हम चल गए यह वहाँ माई के संगे अपने बचपन बना रहा विंध्याचल नवरात्र में चैत के नवरात्र में वहाँ गए थे आ वहाँ नहा कर सब कोई करल माला फूल हमें थमा दिए और हमार माई आपन माला फूल लगल हम आपन चली आना मैं मेले में हम खो गए आप खो गए उसी पर पुलिस दरोगा आए रोए लगे हम रोने लगे खूब रोने लगे रोते रोते हमार खूब फिराग उराग भीग गया भीग गया माई हमार तो खूब हर खोजने लगे आ हम में पुलिस मिलन पुलिस ऊपर महिला लेगेलन मंदिर पर ले जा कर वहाँ माइक में बुलवाओ कि बच्चा खे खो गया है बिस्कुट हमें दे दिया हम खाने लगते आ ओकरे बाद माई के चिंता में लगे माई हमार कहाँ हमने खोजी खोजते खोजते खोजते खोजते माइक में जब बोला है तब सब कोई वहाँ हमें लिया गया त हमार बच्चा मिला वहीं मार रोने लगी आ हमें फिर लिया करके घर पर आएगे